क्या मेरी बात मछली वाले से हो रही है अच्छा मुझे आज शाम के लिए मछलियाँ लेनी थीं पर पहले आप मुझे यह बताए आप फ्रेश मछली देते हैं या नहीं तो आप मेरा ऑर्डर लिख लीजिए मुझे एक के जी रोहू मछली चाहिए एक के जी क्रैब चाहिए एक के जी प्रॉन चाहिए और लॉबस्टर चाहिए आधा के जी और नहीं और कुछ तो नहीं लेकिन आप मुझे उस सब के एक एक करके पैसे बता दीजिए

ठीक है और क्रैब क्या रेट है अच्छा और प्रॉन का क्या रेट है अच्छा और लॉबस्टर का भी रेट मुझे आप अभी ही बता दीजिए अच्छा तो आप यह जो टोटल पैसा है वो ऑनलाइन लेना पसंद करेंगे या मुझे ऑफलाइन देना होगा अच्छा तो आप मुझे टोटल पैसा बता दीजिए ताकि मैं आपको पैसा भेज दूँ मैं सोच रही थी कि मैं ऑनलाइन पेमेंट ही कर दूंगी अच्छा तो आप मुझे बताए कि क्या मैं इसी नंबर पर आपको पे कर दूँ या आप कोई दूसरा क्यू आर कोड या यू पी आई कोड भेजेंगे अच्छा मैं आपको सारे डिटेल आप जब व्हाट्सएप करेंगे क्यू आर कोड तो उसी पर सेंड कर दूंगी आप एन टी पी सी कॉलोनी में छोड़ दीजिएगा रूम नंबर थ्री ज़ीरो थ्री के बाहर फर्स्ट बी अगर मुझे कुछ और ऑर्डर करना होगा तो क्या मैं कुछ घंटे बाद ऑर्डर कर सकती हूँ ओके थैंक यू